हँ हँ हँ कहां से बोल रहे हैं अच्छा अहाँ पूर्णियाँ सऽ बाजै छिये ई कहलहुॅं कि पूर्णियाँके बारे मे सुनैमे आबै रहै पूर्णियाँ जिलाके जे बड्ड बढ़िऑं बढ़िऑं जगह छै घुमयके कौन कौन जगह छै ओतए घुमयके जेतय हम अपन पूरा अच्छा सएह अच्छा अच्छा से कत्तौ कत्तौ एतुका पार्क जे ई कत्तौ कान कहै कतुका पार्क केहन छै इ पार्क ई ध्रुव विज्ञान जे केहन पार्क छै यऽ अऽ अच्छा कपड़ो लत्ताक शोरूम छै है हे माउल माउल माउल कहै जाइए जे सुनलियैया भट्ठामे माउल छै तीन चारि टा दि अऽ अऽ अऽ अच्छा अच्छा बड अच्छा हम तऽ नहि हम सोचै छी कि हम सोचलोंह कि हम एतए पूर्णियाँमे रहतोंह क्याकि सुनै छी इतना इतना तैं अहाँके फोन केने रहि जे हम पूर्णियाँमे रहै लए चाहै रही जे कि कहै छै पूर्णियाँ मे सुनलोहें जे इतना मतलब पार्क छै कॉलेज छै मि मि आँ सएह अच्छा हँ अच्छा पूर्णियाँमे तऽ गरमी ठण्डी ठण्डी मतलब गरमी कि केहन ओहें छै मतलब वातावरण छै पूर्णियाँके कोन तरहक अच्छा पूर्णियाँके मतलब पूर्णियाँके गली अऽ मोहल्ला रोड चौराहा ईसब कोना यऽ

अऽ हेयै ई हम सुनेछी कि पूर्णियामे फैक्ट्री सब ढेरी यऽ सऽ अच्छा कोनो भी मतलब अपन कोनो भी बिजनेस खोलि सकै छी अपन करि सकैत छी अच्छा ठीक यएह राखु